जय झूलेलाल दिल्लीअ में त शिक्षा प्रणाली छा चइजे त अॼुकल्ह जो टाइम ॾाढो चैंज थी वियो आहे जॾहिं खां ॿ हज़ार वीह में करोना लॉकडाउन अची वियो हुन खां पोइ ॿारनि जी ऑनलाइन पढ़ाई चालू थी वेई ॿ साल तक त ॿार इस्कूल न वञी सघियां त हाणे बि इहो ई आहे कि उहो ॿार न किथे ॿार नथा ध्यान सां पढ़नि किथे पंहिंजा माइट पैरेंट्स नथा पढ़ाइनि ॿार किथे पढ़ण जी कोशिश नथा कनि किथे टीचर्स नथियूं पढ़ाइनि ढंग सां ऐं अॼुकल्ह ट्यूशन ते ॿार डिपैंड रहिजी विया आहिनि हालु इहो थी वियो आहे कि असांजे टाइम कोई ट्यूशन्स न हूंदी असां पढ़ाईअ में बि ॾाढा होशियार हूंदा हुआसीं मतिलबु ऐं नंबर बि सुठा खणी ईंदा हुआसीं पूरे मां पूरा नंबर ईंदा हुआ पर अॼुकल्ह छा आहे कि पंहिंजी भाषा खे विसरी विया आहिनि ॿार अॼुकल्ह बसि इंग्लिश पढ़ाई खपे या ॿीं भाषाऊं जेके ॿाहिरि जूं अचनि थियूं फ्रैंच भाषा ऐं हुन खां अतिरिक्त अलॻि अलॻि भाषाऊं जेके बि आहिनि त हुन में वधीक ध्यानु था ॾियनि ॿार असांजी सिंधी भाषा में घर में पैरेंट्स ॿारनि सां सिंधी अगरि ॻाल्हाइनि त ॿार सिंधी ॻाल्हाईंदा पर अॼुकल्ह सिंधी ॿार ॻाल्हाइनि ई नथा पिया असांजे टाइम में सभु असां पाण में सिंधी ई ॻाल्हाईंदा हुआसीं अॼु ॾींहुं ताईं असां पाण में सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं त कोशिश इहा ई रहंदी आहे कि जे के बि नई पीढ़ी आहे ॿार आहिनि उहे पंहिंजे तर्फ़ां सिंधीअ में ॻाल्हाइनि त सिंधी भाषा खे ॾाढो सम्मान मिलंदो हिन खां बि वधीक सम्मान मिलंदो ऐं हिन टाइम ॿार कुझु मतिलबु नथा ॻाल्हाए सघनि त छो जो शुरूअ खां न ॻाल्हायो अथऊं त हाणे हुनखे ॻाल्हाइण में दिक़त थी अचे पर चवंदा आहिनि न कि ॿारनि खे सेखारियो अॼु न सुभाणे न परींहं सिखी ई वेंदा उहो कोशिश करण सां सभु कुझु थी सघंदो आहे कोशिश न कंदो त कुझु बि न थींदो अगरि कोशिश कंदा त हिकु ॾींहुं पंहिंजी मंज़िल ते ज़रूरु पहुची वेंदा